आइ काल्हि शिक्षा जगतमे शिक्षा तऽ बहुत आगे आगाँ निकलि गेलै हेँ आओर शिक्षाकेँ कायम रखैके द्वारा जे छै बहुत तरहकेँ योजना प्रोत्साहनो राशिसभ मिलए लागल हेँ आओर पढ़यके लेल बच्चासभके लेल यात्राके लेल एगो साइकिलो योजना छै साइकिलो दैए आओर आगाँ बढ़ैए तऽ आगाँ पास करैए तऽ ओहिके लेल प्रोत्साहन राशि दैए पास करैए तऽ प्रोत्साहन राशि मिलैत छै राशि मिलैके बाद होइत छै लड़का लड़की दुनूकेँ फेर आगाँ लैपटॉपोसभ मिलैए ताकि आगाँ पढ़ए आगाँ जाए आगाँ बात हुए आओर पढ़ाइ लिखाइ बहुत आगाँ निकलि गेलै हेँ और आगाँ पढ़यके लेल आओर बहुत आगे तक सोचिके रखने छै आओर लड़कीए नहि यहाँ तक कि लड़कोसभके दुनूकेँ मिलैत छै प्रोत्साहन राशि पैसा आओर जे साइकिल दुनू चीजसभ किछु मिलैत छै आओर आरामसँ लैए आओर सभमिलि कऽ पढ़ैए आरामसँ आ पढ़ना चाही आओर जे छै पढ़यले पढ़बाक चाही सभजगह एहिके लेल बहुते आगाँ सोचने यए सरकारो मदद करैए सभआदमी मदद करैए आरामसँ